अपने खाली समय को क्या करना पसंद करते हैं जैसे जैसे हमारे मोबाइल में मेरे मा मेरा नाम मनचली है है मैं उसी तरह मन की चलती फिरती दौड़ती रहती हूँ यदि ये जब भी ख़ाली समय मिलता है तो कोई एक चीज़ करना ही होता है बल्कि अपने मूड पर हिसाब पर प्रभु जी के भजन करती हूँ आज थोड़ा समय मिला तो मैंने किया नृत्य और नृत्य करते करते मैं अपनी सारी वीडियो बना ली क्यों कहीं कभी गाने गुनगुना पसंद करती हूँ लेकिन मेरे की सारी आज कल की बची हूँ जैसे मैं मैं ना वीडियो बनाया टिकटोक पर वीडियो बनाते समय भी नृत्य करती हूँ जैसे इंस्टा पर वीडियो बनाने में डांस कर के तैयार हो के फोटो खीचने में आदि समय बिताना पसंद करती हूँ जैसे कई बार बाहर घूमने जान जाते हैं तो तैयार हो के जाते हैं फ़ोटो खीचते हैं हाँ जगह की स्टोरी लगाने में समय व्यर्थ करती हूँ और खाने को खाना बनाने में कोई खाने की नई चीज़ सिख के खाना बनाना घर के लिए पसंद करते हैं